हैल्लो हांजी हां कारपेट हैन तुसें केह्ड़े बिच चाहिदे उ'दे बड़े बराइटियां न हां एह्दे साइज आई जाना बराइटी केह्ड़ी चाहिदी थुहानू इक होंदा नुआढ़े राजेस्थानी इक होंदा कश्मीरी कढ़ाई च ए इक जेह्का होंदा लद्दाखी राजेस्थानी जेह्ड़ा दस बाय बारां दा ना ओ बारां सौ पञां रपे दा आहो जेह्का कश्मीरी ऐ ना लोकल कढ़ाई कश्मीरी ओ तुसें कोई पच्ची सौ धोड़ी पेई जाना दस बाय बारां दा आहो ते जेह्का लदाखी ऐ ए लद्दाखी दा जेह्का ओह् जेह्का मतलब कि इय्यां अपना स्टफ ऐ ना ओ कोई ठारां सौ धोड़ी ऐ ऐ बी दस बाय बारां सबतों लोह् रेट एह्दे हा बधिया बधिया बी हैन दुकान साढ़ी खु'ल्ली होंदी सवेरे नौ बजे नौ टू नौ शाम्मी सवेरे बी नौ बजे खुल्दी शाम्मी बी नौ बजे बंद होंदी हां एड्रेस इयै नारायणा हस्पताल कन्नै जेह्का बाह्र मार्किट नि ऐ जेह्ड़ी कृशन मार्किट आहो चलो कोई नि मैं तुसें व्हाट्स एप्प फोटो व्हाट्स एप्प करू ना इयै नंबर ऐ नि थुआढ़ा ठीक ऐ ठीक ऐ